कला और शिल्प च मेरा मतलव कि बड़ा रुझान ऐ में चाह्न्नी आं कि कला दे शिल्प जेह्ड़ा एह् जम्मू च बधना चाही दा बच्चें च मतलव कला ते शिल्प दे बारे च असें जादा कोला दा जादा जगाना चाही दा की भला एह्दे कन्नै हत्थ दा कम्म होंदा एह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ा कि बेस्ट जेह्ड़ा मतलव कि साढ़ा चीज़ां यूज़ होइयै बची जंदियां न उनेंगी अस दवारा लेआई सकने कम्म बिच्च कि के आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट कन्नैं केह् होंदा ऐ कि आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट शिल्प कन्नैं केह् होंदा कि अस अपनें कल्चर एह् अपनें अस रोजमरा दी जिन्दगी च अस इसी लेआई सकनें कन्नैं अस अपनेंभारत गी रिच्च बनाई सकनें अमीर बनाई सकनें मीर सिर्फ मतलव पैसे कन्नैं अमीर नी होंदा धनी मतलव नालेज़ होऐ ग्यान होऐ जिन्नां जादा एह्दी तरफ बच्चें गी ध्यान होग रुझान होग ना तो एह्दै बाद बधगन एह्दे बाद बधगन ते हून जियां भारत च गै गैई लैओ जेह्ड़े लोग नै किन्नी क्राफ्ट ऐ मतलव किन्नीं मतलव कितनां जादा शिल्पकारी ऐ जियां बालनट नुट क्राफ्टिंग जियां मतलव कि श्रीनगर चली जाओ तुस ते दिक्खो किन्नां लकड़ी दा कम्म होंदा ऐ लकड़ी दा इन्ना जादा शिल्पकारी ऐ कि ओह्दे कन्नैं इन्नें लोकें गी रोज़गार मिलदा ऐ ते इन्ना जादा लोकें गी रोज़गार मिलदा ऐ इन्नां जादा चीज़ां बनदियां न इन्नें घर न जेह्ड़े उंदा खर्चा जेह्ड़ा ऐ इस शिल्पकारी कारन चलदा और पेपर मशीन प्रोडक्ट मतलव तुस लाई लैओ कि जियां हत्थ कन्नैं पेपर जियां बड्डे बड्डे शाल बनदे न पशमीनें दे शाल एह् सारा कुत्थूं मतलव के कम्म होंदा ऐ एह् सारा कुध्दर पेपर काशी दा कम्म कुध्दरा दा होंदा ऐ पेपर माशी दे शाल बड्डे बड्डे पेपेर माशी दे शाल श्रीनगरा दा बनदे न एह् सारा कम्म हत्थ कन्नैं होंदा ऐ सारा आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट एह्दी खूबसूरती एह्दी खूवसूरती बंदा दिक्खे ते ओह्दी दंग होई जंदा ऐ कि ओह् मतलव कि इन्नी खूबसूरत चीज़ां बनदियां हून एह्दे कारन एह् ऐ कि लेकें गी रोज़गार बी मिलदा ऐ और रोज़गार मिलदा ऐ और एह्दी ब्यूटूफिकेशन बड़ी सुन्दरता बड़ी ऐ एह् ऐ कि जेह्ड़ा आर्ट ऐंजड़ क्राफ्ट ऐ जेह्ड़ी शिल्पकारी ऐ एह् कला जेह्ड़ा जम्मू बिच्च बड़ा जादा प्रमोट कीता जाऐ के के पेपर माशी दा कम्म श्रीनगर च बड़ा होंदा ऐ और ओह्दे जेह्ड़े शाल बनदे न ओह् बड़े मैंह्गे बिकदे न फिर